हलो जी नमस्ते सर बोलिए क्या काम है में पुलिस से इन्स्पेक्टर बोल रहा हूँ क्या ब हाँ जी और बताइए अच्छा अच्छा मतलब मोबाईल चोरी का कंप्लेन लिखाने आए हैं आप तो छ तो कब गा मतलब आज से अब से कितना आधा घंटा पहले अच्छा आपका नाम क्या है यह पहले बताइए जी कहाँ का रहने वाले हैं अच्छा और जिला कौन सा है अच्छा तो आपके मोबाईल किस इसटेसन के बीच में गायब हुई है या ट्रेन में गायब हुई है की ट्रेन उतरते वक्त कैसे अच्छा अच्छा जी तो उस उसको आपके पास मोबाईल नहीं थी अच्छा तो आपके पास मोबाईल नहीं थी अच्छा तो फिर आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर नहीं गए हैं अच्छा तो नज़दीकी अगर पास में कोई पुलिस वाला हो तो उससे संपर्क कीजिए उसे संपर्क कीजिए और मुबाइल का नाम पता है कौन सी मोबाईल थी उसका आइ एम आइ नम्मर चाहे उसका जो नम्मर उम्मर होता है रियल मोबाईल थी और उसका यह यह एम आइ नमर तो आपको पता नहीं होगा तो इ एम ई नमर नहीं याद है कोई बात नहीं लेकिन अगर अब फोन फोन नमर है याद है ना जो आप मोबाईल में आप डाले थे उस वाले को तो आप फोन कर रहे तो क्या क्या बोल रहा था अच्छा स्विच ऑफ बता रहा है अच्छा तो ठीक हे कम्प्लेन तो हमको लिख ही देंगे ठीक है ना कम्प्लेन्ट आपकी पूरी हो हो रही हे लिखा रहा है तो आप ना नज़दीक पुलिस स्टेशन पर जाइए और किसीको संपर्क कीजिए की यह लोग बोलें हें की मा म मेरा मोबाईल नमर ढूंढ कर बताइए अच्छा

चलिए ठीक है कोई बात नहीं हम लोग सेवा करने के लिए बैठे रहते हैं ना और क्या तो अब देखिए बचा कर जाइएगा

देखिए तब और क्या और और कुछ